भारत ऐं पाकिस्तान बंटवारे खां पोइ भारत में भारत में सिंधी जी एतरी वैल्यू न आहे पर पाकिस्तान में सिंधी खे इलाही मान ॾिनल आहे पाकिस्तान जा ॿार अॼु बि सिंधी में ॻाल्हाइण था हुते जा हुते सिंधी जी बुकूं अगरि क़िताबूं अवेलेबल आहिनि हुते गानो वॼाइण ॿारनि खे गाना सेखारींदा आहिनि पर भारत में अॼु बि इहे सभु न आहे पाकिस्तान में हायर सैकेंडरी जी पढ़ाई हीअ सभु सिंधी में थींदा आहिनि हुते अॼु बि सिंधी जा स्कूल सिंधी जी पढ़ाई सभु आहे पर भारत में हीअ सभु न आहे भारत में सिंधी खे एतरो मान न आहे ॾिनल अॼु बि तव्हां इंटरनेट या गूगल में किथे सर्च कंदासि तव्हां सभिनी भाषा खे सिंध मराठी गुजराती हर भाषा के मान ॾिनल आहे पर सिंधी भाषा अॼु ताईं अॼु ताईं भाषा के मान न आहे ॾिनल उनखां पोइ भारत में गुजरात महाराष्ट्र अ एम पी यू पी हुते जा जेका माण्हू आहिनि हुते जी सिंधी में ने पहिरीं जी सिंधी में इलाही फ़र्क अची वियो आहे पहिरीं जा जेका पहिरीं जेका सिंधी ॻाल्हाइण जेका हूंदी हुई अॼुकल्ह जा ॿार अहिड़ी सिंधी न ॻाल्हाईंदा आहिनि अॼुकल्ह जी सिंधी में इलाही फ़र्क अची रहियो आहे अॼुकल्ह जा जेका अॼुकल्ह जेका नई नोरू शादी करे न अचनि थियूं ॿी जात जी हुननि हुननि जी जेका भाषा आहे हूअ इलाही अलॻि हूंदी आहे ने अॼुकल्ह जी जेका सिंधी भाषा आहे हूअ इलाही अलॻि आहे इलाही